हम जो कैमरा लिए तो वो अच्छा नहीं है वो कैमरा जो है सो उसकी जो है लाइटिंग अच्छी नहीं और मुझे उसका फोटो जो है अच्छा से नहीं आता है और वो जो हम लिए बहुत ही महंगा पड़ गया और लेकिन उसका जो है बहुत ही कैमरा का धुंधला आता है और पिक्चर अच्छे से नहीं ले लिया जाता है और लेते समय जो है पूरा बंद हो रहा है और बहुत ही ख़राब मतलब पकड़ा गया हम को ये धुंधला आ रहा है और ये इससे हम को अच्छा फ़ायदा नहीं मिला है और जो है इसका मतलब ये कैमरा हम जहाँ भी ले के जा रहे हैं वहाँ पर ख़राब महसूस कर रहे हैं इस लिए इस कमरे से हम को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ कैमरा मेरा जो है मेरा पूरा तरह से एक दम ख़राब हो गया है इस कैमरे को जो मतलब लिए थे हम बहुत ही मतलब मेहनत के पैसे से लिए थे ये कैमरा अच्छा फोटो नहीं दे रहा है वीडियो नहीं दे रहा है कोई भी फोटो नहीं निकल रहा है रील रील बनाते तो रील नहीं अच्छा रहा है इसके कारण ये कैमरा अच्छा नहीं चल रहा है का कैमरा जो बहुत ही बुरी तरह से अपना काम कर रहा है लेकिन पूरे तरह से कैमरा कहीं भी वीडियो बनाने जाते हैं फोटो खींचाने जाते हैं किसी का फोटो खींचते हैं कहीं भी फोटो खींचते हैं इसका फोटो अच्छा नहीं आ रहा है इसकी तरह से ये मतलब बहुत ही बुरी तरह से कैमरा हम को पकड़ा गया ये कैमरा अच्छा नहीं लग रहा कैमरा जो है बहुत ही बुरी तरह से मतलब पकड़ा गया है और कैमरा जो है मतलब अच्छा नहीं आ रहा है कैमरा जो है मतलब नहीं मतलब जहाँ लिए थे वहाँ पर मतलब अच्छा नहीं लगा और ये बहुत ही महंगा कैमरा दिया कैमरे जो है मतलब नहीं मतलब बजट से बाहर हो गया है इस लिए हम ने कैमरा नहीं लेना चाहेंगे अभी ये कैमरा नहीं यूज हो रहा है यूज में नहीं है कैमरा का मतलब हम बोलेंगे आदमी को कि वो ये कैमरा ना ले कैमरा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा कैमरा है मतलब कोई बजट में नहीं आ रहा है और बजट से बाहर है ये कैमरा नहीं लेना चाहिए किसी को कैमरा लेने ये कैमरा हम को मतलब पूरा ही फालतू ही चला गया ये कैमरा से कोई फ़ायदा नहीं है